कौन बोल रहा है कौन बोल हाँ हाँ बोलिए अच्छा तो मध्य प्रदेश आएँगे अच्छा अच्छा आप कब आप कब पहुँचेंगे मध्य प्रदेश अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे न तो हमें कॉल कर दीजिएगा हाँ यहाँ पर तो बहुत सारे मतलब ऐसे देखने लायक चीज़ें हैं मतलब यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे मतलब घूमने के जगह हैं बहुत सुन्दर सुन्दर हैं मन्दिर वगैरह पार्क वार्क सब बहुत हैं

अच्छा आपका किस कितना दिन का होती है अच्छा तीन चार दिन न होटल भी हाँ हो जाएगा होटल में ही रहेंगे न होटल में ही रहेंगे अच्छा आप न कब मतलब आएँगे मुझे न आप बता देना मैं आपका एक यहाँ पर अच्छा सा होटल में बुकिंग कर दूँगी हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा नहीं नहीं मतलब एक रूम में तीन जन नहीं रहे सकते हैं आपके फ़्रेंड जो आपकी लोग रेन्ट तो टू थाउज़ेंड आ जाएगा हाँ पर डे टू थाउज़ेंड आएगी अच्छा ठीक है आप आइए फिर हमारे मेरे भाई का ही होटल है मैं कम करा दूँगी हेलो हाँ खाने के लिए भी वहीं है आप रूम में रहेंगे तो कॉल कर देंगे खाना आ जाएगा आपका अच्छा नहीं नहीं आप मतलब कॉल करके जो भी ऑर्डर देंगे वो लाएँगे हमारे वेटर वहाँ के मील हंड्रेड रुपीज़ नहीं नॉन वेज है जो वन फ़िफ्टी रुपीज़ है नॉन वेज

हाँ हाँ अच्छा है एकदम ठीक है ठीक है